السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ کے بارے میں پتا چلا تھا کہ پورنیہ میں بہت مشہور ڈاکٹر ہے کئی ڈاکٹر پورنیہ میں ہیں ایسے مگر کسی بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کے بارے میں کہ آپ بہت مشہور ہیں اور بہت اچھے سے دیکھتے ہیں اور فون پہ بھی بہت اچھے سے بات کرتے ہیں اس وجہ سے ہم نے پہلے سوچا کہ پہلے آپ سے بات کر لوں پھر آپ کے پاس جاؤں جی

شوگر کی بیماری ہے شوگر کے سلسلے میں چاہ رہا تھا بات کرنے کے لیے آپ کتنے بجے بیٹھتے ہیں پورنیہ میں اچھا ایڈریس کیا ہے جانے کا آپ کا چارج کیا ہے فیس آپ کی فیس کیا ہے اچھا آسانی سے کتنے بجے تک ملاقات ہو جائے گی آپ سے جب بھیڑ نہ ہو ہاں گیارہ بجے کے بعد اگر آئیں تو پھر اس سے پہلے جو بھوکے پیٹ میں ایک جانچ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جانچ ہوتا ہے تو بہت دقت ہو جاتی ہے یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے پھر ملاقات کرتے ہیں پھر گیارہ بجے تک کے قریب جی ٹھیک ہے شکریہ